बरतन कोयला गोइठा गोइठा चूल्हा लकड़ीपर हमसभ खाना बनबै छियै ओ ज्यादा कनि कारी भए गेल तऽ हमरासभ कनि सरफ मिला लेलहुँ छाउरमे ओकरा बादमे जे छै नाड़के जूना बना करि कऽ तखन धौलहुँ तऽ कनि बर्तन जे छै साफ भए गेल साफ भए गेल तखन जे छै फेर ओकरा हमसभ धोए धाए करि कऽ रखलहुँ पहिले हमसभ बरतनकेँ जे छै पोखरिमे धोइत छलियै नलके व्यवस्था नहि रहै छलै तऽ पोखरिमे बरतन धोए करि कऽ आबै छलै गोटेक घरमे नल रहै छलै इनारके पानि हमसभ पियै छलियै आओर इनारके पानि पीलहुँ पोखरिमे बरतन धोलहुँ पोखरिमे नहेलहुँ ओतयसँ फेर आनलहुँ आनि कऽ घरपर रखलहुँ घरपर राखयके बाद साँझमे फेर उएह चूल्हामे बनल रातिमे उठा कऽ बरतन राखि देल जाइ छलै किएकि रातिमे कोइ पोखरिमे बरतन धोइ लेल नहि जा पबै छलै भिनसरे फेर जे पोखरिपर गेलहुँ ओतय बरतन तरतन धोअल धाअल गेल बरतन धोए कऽ आनलक तखन खाना बनल तखन खाना खयलक फेर चारि बजे टाइममे फेर बरतनके जे छै पोखरि लए जाए पड़ै छलै सभके माँ हुए या बहीन हुए या कनिआँ हुए या बेटी हुए कोइ हुए एक्स वाइ जेड से बरतन पोखरि लए गेल धोए धाए कऽ आनलक घर अङना उएह हिसाबसँ भेल आओर चूल्हाके दिनमे खाना बनल तखनहु नीपय पड़ै छलै रातिमे भेल तखनहु नीप दै छेलै आओर बरतनके दू टाइम धोनाइ अनिवार्य रहै छलै पियैके लिए पानि आन आनयके लिए हमरासभकेँ बहुत लम्बा जाय पड़ै छलै जेनाकि मानि कऽ चलू जेकि पाँच मिनटके रास्ता लागि जाइ छलै ओतय भीड़ो रहै छलै नल अगर खराब भए गेल तऽ ओकरा फेर चन्दा दियौ तऽ ओतेक आमदनी हमरासभके पास नहि रहै छलै शरीरसँ मेहनत कए दै छलियै उएहमे चन्दा जे सहयोग रहै छलै अनाजे दए दै छलियै अनाजे दए करि कऽ सामान आबै छलै तखन नल बनै छलै ओ पानि हमसभ पीलहुँ नहि तऽ इनारके पानि आब धीरे धीरे इनारोके सेवा समाप्त भए गेलै हँ आओर कलो जे छै धीरे धीरे गोटेक घरमे सभ जगह कलो भए गेल छै तऽ कल भए गेल छै तऽ ओ नालीके व्यवस्था हमरा गाँवमे नहि छै इएह लिए पानिओ हमसभ कनि हिसाबेसँ हरेलहुँ बरतनोके जे छै हिसाबेसँ धोलहुँ धालहुँ ज्यादा पानिकेँ बरबाद नहि कयलहुँ बरतनो ज्यादा ओ नहि कयलहुँ आब कनि हमरासभकेँ विम बार साबुन आ एकटा कोनो शायद लिक्विड आबै छै तऽ लिक्विडके तऽ हमरासभके नहि एतेक अनुभव यए विम बार साबुन आ एगो स्क्रो प्राइज या की कहै छै ओकरा हरियर कलरके रहै छै ओहिसँ या स्टील एकटा ओ आबै छै ओ साफ करयवला ओ लए लेलहुँ उएहसँ बरतन आब साफ उफ कए करि कऽ राखै छियै शाम सवेरे दुनू टाइम सभसँ ज्यादा बरतन हमरासभके भए जाइए चायवला चाय जे छै दू तीन बार गृहस्थ आदमी दू तीन बार चाय पीलक इएह लिए चायके बर्तन हमसभ अपने तीन चारि बार धुअय पड़ै छै ओ बरतन कनि ज्यादा कारी भए जाइ छै कारी भए गेल तऽ ओ बरतनके जे छै बहुत जल्दी लाइफो खतम भए जाइ छै इएह लिए हर सालमे धनतेरसकेँ हमसभ ओकरा जे छै ओ करै छियै आनै छियै तखन जे छै ओकरा बादमे तब जा करि कऽ हमसभ एतेक कष्ट कए कए करि कऽ मिथिला हमर रहि गेल ओकर मिथिलाके हमर कतहु किछु नहि जे फर्स्ट बार एतेक दिनमे ई हम पहिले बार देखलियै मिथिलाके जे छै एतेक अपना तरक्कीपर आबि रहल छै

तेल लागल बरतनमे कनि ज्यादा दिक्कत भए जाइ छै तेलवला बरतन जे छै तेलहा भए जाइ छै तऽ ओकरा जे छै या तऽ छाउरमे जे छै सरफ मिला करि कऽ ओकरा साफ कयलहुँ ओहिसँ नहि भेल तखन कनि जे छै गरम पानि कयलहुँ गरम पानिमे आनलहुँ कनि सरफ देलहुँ या विम बार साबुनसँ या नहि तऽ विम बार साबुन आओर नेबो रहल ओ दए करि कऽ ओकरा तेलवला बरतन ओहिसँ साफ कयलहुँ तैओ तेलहट रहै छै तऽ कनि गरम पानिमे ओकरा दए देलियै तऽ तेलके अंश खतम भए गेल खतम भए गेल तखन जा करि कऽ हमसभ ओकरा राखलहुँ आओर तेलवला बरतन कनि जेनाकि कढ़ाही भेल इएहसभ ज्या ज्यादा भए जाइ छै कढ़ाहीवला बाँकी तऽ खाइ छियै थारीमे कनि तेलहट भए जाइ छै नहि छूटल तऽ गरम पानि जे छै रहल सरफ या सरफ दए देलहुँ गरम पानिमे आओर उएहसँ जे छै ओकरा धोइ देलियै आओर बादमे गरम पानिमे दए देलियै तऽ तेलहट ओकर खतम भए जाइ छै